हैल्लो हैल्लो हां जी तुस कौन मनेंजर होर बोल्ला दे अच्छा मैं थुआढ़े नै कम्म हा कम्म एह् हा मैं थुआढ कन्नै वे साढ़े मुड़े दा ब्याह् ते ब्याह् दे बिच असैं सारा टोटल समान जेह्ड़ा ना थुआढ़े कोला गै सारी सैटिंग करानी ऐ ते गल्ल बात एह् ऐ के जि'यां साढ़े ब्याह् दे बिच राशन जेह्ड़ा तुसैं ओहबी असें प्रोवाइड करी देना मतलब राशन आह्नी देना ए उसदे बाद जि'यां कोई डीजे होंदे न ओह् वी तुसैं आह्नी देने ए बैंड बाज्जा जेह्ड़ा ढोली ढाली जेह्ड़े बी हैन तां सारा किश तुसैं करना

ते हर इक आइटम जेह्ड़ी ऐ घरे दी सजावट जेह्ड़ी ऐ ओह् बी तुसैं करनी ऐ बाजे बूजे तुसैं करने न ते टैंट शैंट जेह्ड़ा बी है गै सारा किश तुसैं गै करना इस वास्तै तुसें इय्यां कम्म करना कि मि दस्सना के उस दा केह् स्हाब कताब लैगे तुस थोह्ड़ा रेट स्हाबे दा करो

थोह्ड़ा स्हाबे दा करी लाओ

तुसैं दिक्खो गल्ल बात एह् ऐ के साढ़ा ग्रां जेह्ड़ा कन्येला ग्रां जम्मू दे एरिये च गै पौंदा ओह् कन्येला ग्रां दे बिच साढ़ी रामनगर जानी बरात ते कन्येला ग्रां दे बिच साढ़ा घर ऐ ते उत्थै कन्येला ग्रां दे बिच गै तुसैं पुच्छी लैना पंत करतार चंद हुंदा घर कोह्का उत्थैं तुसैं आई जाना ते साढ़ा घर बार गी दिक्खी लैना घर बार दिक्खियै ते उत्थे दिक्खी लैना वे केह् केह् स्हाब कताब ऐ जे तुसें दस्सुंग आऊं फ्ही जिल्लै मौके पर औगे ना तुस ते तुसें दस्सगे के फलाना फलाना समान जेह्ड़ा असें एह् मतलब चाहिदा तां जरुरी ऐ ते पंजी तरीक अक्टूबर म्हीने दी ब्याह् ऐ साढ़ै साढ़े निक्के मुड़े दा ब्याह् पं'जी अक्टूबर गी ऐ दो ज्हार त्रेई गी हां हां ते इस वास्तै तुसैं एह् साढ़ा कम्म करना आई जागे ना